हिंदी भाषा तो हमारी सब से मनपसंद भाषा है इसके बारे में तो बहुत लोगों नें बहुत तरीक़े की ग़लत फ़हमियाँ बना के रखीं हैं लोगों को आज कल हिंदी नहीं समझ में आती अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी में बात करते हैं ऐसा नहीं है कि हिंदी कठिन है पर ऐसा है कि आज कल पढ़ाई में और सभी जगह अंग्रेज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहें हैं इसकी वजह से हम को हिंदी समझने में कठिनाई हो रही है तो लोगों को लगता है कि हिंदी बहुत कठिन है इसकी व्याकरण बहुत कठिन है परंतु ऐसा नहीं है हम तो शुरू से ही हिंदी का ही उपयोग कर रहें हैं हिंदी इतनी भी कठिन नहीं है अगर हम इंग्लिश को समझ सकते हैं तो हिंदी को भी समझ सकते हैं एक बार जब हम हिंदी को समझने लगते हैं तो हमें हिंदी भी कठिन नहीं लगती है वे भी हम को आसान लगने लगती है और ये भ्रांतियाँ ही हैं कि लोग सोचते हैं कि हिंदी की बहुत कठिन व्याकरण है परंतु ऐसा नहीं हैं